हमने जो किताब सोशियोलॉजी की पढ़ी है उसमें पहले जो सती प्रथा थी और बाल विवाह होता था वह सब इस समय नहीं हो रहा है उसमें उस समय के विचार से अबके समय के विचार में बहुत सी अन्तर हो चुका है हम सभी को पहले आदमी मर जाता था तो औरतें उसी चिता पर जल करके अपनी जीते जीते ही अपना सती प हो जाती थी अब यह सब चीज़ें उस समय अज़ीब सी थीं और आज के कल आजकल यह प्रथा नहीं है जैसे बाल विवाह उस समय हो जाता था जो इस समय बाल विवाह एक अपराध के रूप में बना हुआ है जो बाल विवाह करता है वह अपराधी माना जाता है उसके माता पिता को उसकी उसका दण्ड भुगतना पड़ता है और सभी लोग अच्छे ढंग से रह रहे हैं आज के युग में सभी लोग प्रेम विवाह भी कर रहे रहे हैं और उस समय में यह सब चीज़ें नहीं थीं एकदम शुद्ध वातावरण था और सभी लोग अच्छे ढंग से रहते थे आजकल के लोग जो हैं आधुनिक युग के विचार के हैं सीधे सादे काम कर रहे हैं जिससे सभी लोग सरल तरीके से जी अपना जीना चाहते हैं और अच्छे ढंग से रह लेना रह लेते हैं सभी लोग इस विचार से लाभ मिला है जो सती प्रथा बन्द हुआ और बाल विवाह बन्द हुआ इससे समाज में बहुत अच्छा सा ज्ञान मिला है सभी लोगों को और सभी लोग अच्छी तरह से रहते हैं बाल विवाह एक अपराध है और जैसे अब सती प्रथा जो बन्द हो गई वह भी हो गया जो विधवा औरतें हैं उनको भी अधिकार मिल गया है शादी करने का आज के युग में विधवा लोग अपने समय से अपनी शादी वादी कर लेती हैं